हमरा आओरके होली होइ छै तऽ होलीमे हमरा आओरके छै ने खस्सी लाबै छिए खस्सी लाबलाके बाद छै ने ओकरा दुइ चारि पाँच आदमी मिलिकऽ सभ काटलहुँ काटलाके बाद छै ने मौस वितरण कएलहुँ मौस वितरण कएलाके बाद मौस बनेलहुँ खेलहुँ पिलहुँ घुमलहुँ घुमला फिरलाके बाद फेर हमराके छठि पाबनि आएल छठि पाबनिमे मार्केटमे बजारमे बहुत समानसब महग रहै छै उखिआर भऽ गेल टाभ नेबो अनार सेब सन्तोला केला अङ्गूर बहुत एहन आइटम होइ छै कि हमसभ खरिदकऽ लाबलहुँ पाबनि करैकेलिए ताहिमे हमर आओर घरपर दूध लाबऽ पड़ै छै ताहिमे खीर बनेलहुँ दूधके खीरमे बहुत आइटम एहन पड़ै छै तऽ खीर बढ़िआँसँ बनाएल गेल खीर बनेलाके बाद छै ने तकर बाद पूड़ी आटा सानलक मम्मीसभ आओर सभ परिवार अपन मिलिकऽ बनेलक आटा लाबलक मैदा सुज्जी चिन्नी किराना दोकानसँ खरिदके लाबलक ताहिमे खीर अथी आटा मैदाके पूड़ी बनेलक पूड़ी बनेलाके बाद सब बनेलाके बाद डालीमे लगेलक खीर बनेलक दूधके फेर पिरुकिआ बनेलक सुज्जीके टिकरी बनेलक मैदाके सब आइटम बनाकऽ तकर बाद डालीमे सजाकऽ सब परिवार नया नया कपड़ा पहिनके छठि पूजापर गेलहुँ वहाँपर मम्मी पानीमे खड़ा भऽ कऽ छठिके हाथ उठेलक हाथ उठेलाके बाद बढ़िआँसँ छठि मइआके पर्व करै छिए पूजा पाठ कऽ कऽ आरती उरती देखेलहुँ फेर घरपर अएलहुँ घरपर अएलाके बाद फेर बिहान भेने गेलहुँ ओनाहिते डाली लऽ कऽ सब खाना पीनासब ओनाहिते हमसभ मम्मी आओर सहै छै पूड़ीसब फेर अएलहुँ लऽ कऽ पूड़ीसब सुबहमे अएलहुँ तऽ सब पूड़ी उड़ी वएह बसिआ उसिआ रहल डालीपरके सभ खएलहुँ तकर बाद फेर छठि पूजा बीति गेल तऽ हमरा आओरके फेर दीपावलीमे सब लक्ष्मी पूजामे सब मिठाइ उठाइ आएल लक्ष्मी पूजा होइ छै हमरा आओरके छठिमे दीपावलीसबमे बम फटक्का से फुटै छै